हाँ मेरे स्कूल में एक लाइब्रेरी थी जो बहुत बड़ी थी जब मैं स्कूल जाता था तो उस लाइब्रेरी में ज्यादातर बड़े बच्चे ही पढ़ते थे बड़े लोगों के लिए पढ़ने के लिए ही वह थी तो हमको उसमें बचपन में कम जाने दिया जाता था हम को जाने के लिए लंच के समय में समय मिलता था क्योंकि और समय तो हमें स्कूल में कक्षाओं से निकलने ही नहीं दिया जाता था तो जब हम लंच के समय लाइब्रेरी में जाते थे तो हम वहाँ पर अखबारों में रंगीन चित्र कार्यों के रूप में जो किताबें थीं उनको देखते उनको पढ़ते और वहाँ पर जो कहानियों वाली किताबें थीं उन कहानियों वाली किताबों को पढ़ने में हमें बहुत ज्यादा मजा आता था हमने बचपन में कहानियों वाली किताब पढ़ी जिनमें बहुत सारी किताबें शामिल थीं हमारी लाइब्रेरी में और लाइब्रेरी में कहानियों की किताबों के अलावा स्वामी विवेकानंद जी की भी जीवनी की एक किताब थी जिसको मैंने पढ़ा वह बहुत अच्छी थी इसलिए मैंने स्कूल की लाइब्रेरी में सबसे ज्यादा कहानियों की किताबें और विवेकानन्द जी की जीवनी की ही किताब पढ़ी थी